जोंनि गामियारि ओनसोलाव बांसिन मोजां मोन्नाय गेलेमुया जाबाय जोलुर गेलेनाय बे जोलुर गेलेनायखौ जोंनि सुबुं समाजा बांसिन गनायनानै लायो मानो होननानै बुङोबा जोंनि ओनसोलाव जोंनि आसाम हादराव भारत हादराव आरो मुलुग दरबाराव मुलुगावनो मोनसे बयजोंबो आरो बयखौबो गोसो बोनो हानाय खेलाया जादों जोलुर गेलेनाय बेनिखायनो गामियारि आरो समाजारिनि नोजोरावबो बे जोलुर गेलेनायानो गिबि सारियाव जायगा आवग्रिनो हादों आंबो बिखौनो गनायो मानो होननानै बुङोबा जोंनि ओनसोलफोरावबो माखासे लाइमोनफोरा बे जोलुर गेलेनायनि गेजेरजोंनो गावनि जिउ खांनो राहायाव जौगानो हादों सोरबाया आइ एस एल सोरबाया बेबादिनो भारत हादरनि हान्जानि जानानै गुबुन गुबुन हादरारिफोरजों खेला गेलेनाय बे जोलुर गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोंनि आथिखालाव जोंनि ओनसोलफोरावबो जोंनि हादोरसाफोरावबो बे जोलुर गेलेनायखौनो बांसिन मैखोम बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों बेनिखायनो जोंनि सोरगिदिं बिथिङावहाय गिबियाव बे जोलुर गेलेनायखौनो गिबि आरो बांसिनै जायगा होदों आइजोफोरनि बिथिङावबो बेनो जाय आइजोफोरा मोजां जोलुर गेलेयो बिथांमोना नंथारगौवैनो सरखारि साख्रियावबो थाबैनो थिसन जायो आरो गावनि रोंगौथिखौ मोजाङै जुदि हादोरसा आरो हादराव दिन्थिफुंनो हायोबा बिथांनि जिउखां राहायाबो गाहामै दैदेन जानायनि मोन्नायनि जाउनाव गामियारि आरो समाजारि नोजोराव हाय बिखौ नुनो मोनो आंनि बेलायावबो बेखौनो नुनो मोनदों जेरै बिदिन्थि हिसाबै जोंनिया बुंनो हायो जोंनि हारि हिसाबै अपुरना नार्जारि बिथाङा भारत हादरनिनो सासे जाफुंसार खेबथेन हिसाबै सायख'जादों गुबुन गुबुन हादरारिफोरजों गेलेदों आरो देरहानाय आरो जौगानायखौ नुनो मोनदों बेबादियैनो जोङो हौवाफोरनि बेलायाव जोंना हलिचरन नार्जारि बिथाङाबो बे जोलुर गेलेनायनि गेजेरजोंनो आइ एस एल इण्डिया टिम जानानै बिथाङा गुबुन हादोरजों गेलेनाय जों बेखौ नुनो मोनदों बेनिखायनो बेफोर गासै बिथिं आरो नोजोरखौ नुनानै जोलुर गेलेनायखौनो गिबियाव बिथा खालामनानै समाजारिया गनायनानै लादों बेबादिनो गोबां गेलेनायफोर दङ जाय गेलेनायफ्राबो जोंनि समाजाव गनाय जायो नाथाय बेनि गेजेरावबो बांसिनै गनायजासिन्नाय गेलेमु होननानै बुङोबा जों बे जोलुर खेला गेलेनायखौनो बुंनांगोन आइजोफोरनि बेलेयाव होन हौवाफोरनि बेलायाव होन जोङो बे जोलुर गेलेनायखौ बांसिन बिथा खालामनायखौ नुनो मोनदों